की हाल छै बहुत बढ़िआँ छै अपनो आओर की बात छै हूँ हूँ हाँ हाँ हाँ बिलकुल अहाँ हाँ हाँ ई चीज अहाँ हमरा कहलहुँ बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ काम कयलहुँ भने कहलहुँ हूँ तऽ कतऽ अहाँ घुमै कऽ मतलब इच्छुक छी दरभङ्गा अच्छा दरभङ्गामे दरभङ्गामे जेनाकि अऽ श्यामा माइ मन्दिर बहुत प्रसिद्ध यऽ मनोकामना मन्दिर यऽ तऽ पाइ सभ अछि तऽ ओहिमे की तऽ हम चाहब जे अहाँ ओतऽ हाँ तऽ हम चाहब जे अहाँ ओतऽ एकबेर चलू पर दरभङ्गामे ओ मन्दिरमे भगवान कऽ दर्शन करू बहुत बहुत श्यामल छथिन श्यामा माइ ओहिठुमा यूनिवर्सिटी सेहो यऽ ओकर पार्क यऽ तऽ सेहो बहुत बढ़िआँ लागैत छै तऽ ओहो सभ घुमि लेब हूँ तीर्थ स्थल तऽ एतऽ जेनाकि हमरा सभकऽ गाँव कऽ किछु दूरी परमे मन्दिर सभ यऽ बहुत जेना विदेश्वर स्थान उमहर भए गेलै कुशेश्वर स्थान भए गेल मन्दिर तारा माइ मन्दिर भए गेल बगलमे तऽ ई सभ मन्दिर यऽ तऽ चलू इहो मन्दिर सभ घुमि लेब हाँ हाँ ठीक छै हम जे छै से दू चारि दिनका बाद हम फुरसतेमे रहब तऽ हम अहाँक बतायब हाँ हाँ तऽ तामे अहाँ तऽ रहबे करबै ने जी धन्यवाद हूँ तहन आओर सभ बढ़िआँ छी ने ओ अपनो हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल हमरो हमरो बहुत इच्छा छलहन बहुत दिनसँ मिलै कऽ तऽ हमहुँ मिल लेब बहुत खुशी होयत मिलकऽ हूँ तहन आओर एखन की सभ कै रहल छी आओर बताउ अच्छा अच्छा आओर बहुत बढ़िआँ कयलहुँ तऽ ठीक छै जरूर जयबै हम अहाँक बता देब जहिआ जयबै तहिआ